पयलीं सगल्यांक निव्ज निव्जपेपराच्या मेळटालें आतां मागीर निवजपेपराच्या मागीर रेडिओसान मेळटालें आनी आतां सगले कडेन फोनूय आसा ताच्या खातीर फो फो फोन घेवन आमकां निव्ज वाचपाक जाता गुगला गुगलांसोन आनी आनींक युट्युबांसून पोवपाक जाता विडीओज हें सोगलें तांचे निव्ज घेवपा जाता किदें चोलतां तें आनी आनिकूय डिवायसासून आमकां निवज मेळटा